आयज गोंयांत पळयत जाल्यार सगळे कडेन शारां जाल्ली आसात तशेंच शारांनी कारखाने आनी इमारती उबे जाल्ले आसात पूण जेन्ना आमी काणकोण पळयता तेन्ना सगळ्या कडेन फकत हिरवें रान दिसता कित्याक म्हणल्यार हांगा जपोवन दवरिल्लीं झाडां आनी शेतां हांगा हांगा खुबशो गजाल्यो म्हणल्यार कारखाने इमारत्यो ना कित्याक म्हणल्यार हांगा हांगा खुबश्या गांवंनी जे खेडेगांव आसात ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत येतात आनी ताकाच लागून हांगा झाडा मारपाक मेळना आनी व्हड व्हडल्यो इमारत्यो आनी कारखाने हांगा बांदपाक मेळना तशेंच उरिल्लो जो भाग आसा तो शेती जमनीचो भाग आसा आनी हांगा शेता जमनीर जर अशे कारखाने आनी इमारत्यो उब्यो केल्यो जाल्यार मागीर येणाऱ्या काळांत शेतां खंय करप हो एक प्रस्न जाल्लो आसा तशेंच साधन सुविधाच्या मळार जिल्लो बरो करपा खातीर आमची शिफारस म्हणल्यार खुबशे गजाली आसात जश्यो रस्ते आतां खुबशे खेडेगांव अशे आसात जे जाग्यांनी रस्तेच ना जर आमी खोतीगांव वाठारांत जर पळयत जाल्यार थंय गांवांत वचपाक बरो पक्को रस्तो ना आनी ताका लागून खुबश्यो गजाल्यो त्या गांवा पर्यंत पावना म्हणून थंय रस्तो जावपाकूच जाय जेणें करून त्या गांवांत प्रत्येक साधन सुविधा ज्यो आसात त्यो रोखड्योच पावतल्यो तशेंच जंगलांनी जर कोणूय खंय खड्डे खणून दवरिल्ले आसात झाडां लावपाक ते झाडां सुद्दा लावून पुरोवपाक जाय ना जाल्यार त्या खड्डयांनी जनावरां पडून तांचो जीव वचपाक शकता म्हणून जाता तितले आमी निसर्गाचो कॅर घेवपाक जाय